गोंयांत क्रिस्तांव आनी इस्लाम धर्म आपआपल्या शिकवण आनी कर्तुबा वरवीं समाजीक न्याय आनी समता वाडोवपा खातीर सगळेपणान वावुरतात क्रि क्रिस्तांव इगर्ज बायलांक आनी कुशीक काडिल्ल्या गटाक शशक्त करून मनीस हक राखप आनी लेंगीक समानताय सुनिश्चत करपाचें भर दिता वंचितांक बरें संद मेळोवपा खातीर शाळा हॉस्पिटलां आनी धर्मीक कार्यावळी चलयता तशेंच इगर्ज आपल्या सगळ्या वावरांत मोग काळजी आनी न्याय हांचेर बर दिवन गरिबी भेदभाव आनी असमनताये हाड झुज झुजपाच्या यत्नांक आदार दिता मुसलमान कायद्यान शरियत मार्गदर्शना खाला आशिल्लो इस्लाम धर्मूय न्याय आनी नितीमत्वाचे चालन दिता देवा मुखार सगळेंच समान आसता अशें शिकयता आनी भायलां आनी अल्पसंख्याक्याच्या हक्काचो आदार करपाक प्रोत्सवन दिता शिक्षणाक आदार दिवपाक गरिबांक मदत दिवपाक भेदभाव सारकिल्ल्या समाजीक प्रश्नांक तोंड दिवपाक मशिदी आनी मुसलमान समज समाज संघटना म्हत्वाची भुमिका करता गोंयच्या समाजीक समजतायेक आनी समवेशकतायक योगदान दिवन दर एकल्याक आदार आनी स्वभिमानान वागपी समाज निर्माण करपाक दोनूय धर्म वावरतात